जों पातसालायाव थाङोब्ला जों सिदायैनो दा सायखेल मारिनानै पातसाला सिमलायाव गाखोयो पिस जाना दं आगोल पिस नोङामोन अन्थाइ आलिमोन नै दा गासिखैबो पिस जाबाय जों पातसालानिफ्राय गुवाहाटि थाङो आरो ओइ बेलेगाव थांनो गोनांब्लाबो बरपेटाफोर थांब्लाबो जों सिमलायाव गाखो हैयो बा अनसलियाव अनसलियाव गाखोयो दा लामा बंग्राफ्राबो लामाफोराबो एसे थिग जायाखै जोंनि बिनिफ्राय खिन्थु सिमलायाव थांनायावब्लाबो जाहा हले पिस दं ससे बे ससेनिफ्राय जों मथामथि सायखेलजों थांनानै अनसलियावबो गाखो हैयो अनसलि गाखोनानै अर गुवाहाटि बा पातसाला बा बरपेटा मसलपुर ओरैहाय जों थाङो आरो सायखेलजों थांनानै ओमफ्राय गारियाव थाङो गारि भारा बारा गोग्लैयो गोग्लैयो आरो बाराया पन्सास साथि मबावबा गुवाहाटियाव थांब्ला दुइस' थिनस' ओरै लायो दा जों हसा उसुल पातसालाखैबा खम मोनो आरो थारमाने एकस' लायो सायखेलजो थांनानै सिमलायाव गाखोबाय बा अनसलियाव गाखोनानै पातसालायाव थाङो आरो पातसालानिफ्राय आरो थांनो गोनांब्ला आरो गुहाटियाव थाङो ओरैहाय बिदिनो आलिफोरा आगोल जेरै अन्थाइ आलिमोन दानिया आलिया बे पिस जाबाय मोजां जाजोब्बाय

थांनो गोनांब्ला जों बिफोरनो बासाव थाङो आरो गारि बास आजिखालि सायखेलजों थांनो नांलिया सोरबा गारियाव थांनांगौ फैसाफोर लायो आरो फैसा आर' गोलैयो आर' दा बि पातसालायाव थांब्ला पन्सास थाखा लायो जोंनि बिनिफ्राय आरो गुवाहाटियाव थांब्ला एकस' लायो